ہوں السلام علیکم تو بھائی صاحب میں آیا تھا ادھر گھومنے کے لیے کھگڑیا ڈسٹرکٹ میں تو میں نے دیکھا آپ میں پڑھائی کا بھی ماحول کم ہے اور کھیل کا بھی ماحول کم بچے کو پرھائی بھی زیادہ ہے اور کھیل بھی ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ایسے بچے نہ پڑھ پائیں گے نہ صحیح سے کھیل پائیں گے ان کا دھیان نہ پڑھائی پہ رہے گا نہ کھیل پہ رہے گا تو آپ نے کہاں سے کیا آپ اپنے اس میں یونیورسٹی میں یا کھگریہ ڈسٹرکٹ میں ایک اچھا سا گراؤنڈ بنائیے ایک اچھا برا سا گراؤنڈ بنائیے کرکٹ تاکہ اس میں بچے کرکٹ کھیلیں ہیں بہت اور بھی گیم ہیں ہاکی کھیلیں فٹ بال کھیلیں اور ان کھیل کے بعد پھر اپنے پڑھائی پہ بھی دھیان دے تو آپ کو میں نے دیکھا نہ آپ کے اس میں نہ گراؤنڈ ہے بچے کھیلنے کے لیے نہ بہت ساری سویدھائیں ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اسے جی جی بالکل مجھے بتانا کیونکہ بہت جگہ گھوم چکا ہوں بہت سیٹی ہے بہت بہت ڈسٹرکٹ میں گیا ہوں میں نے دیکھا بچوں کے کھیل کا بھی انتظام ہوتا ہے وہاں گراؤنڈ ہوتی ہے لیکن آپ نے آپ کے یہاں کھگڑیہ ڈسٹرکٹ میں نہیں تھا یہ تو اسی لیے میں نے کہا آپ کو کہ آپ انتظام کریں ان سب چیز کا مجھے امید ہے کہ آپ میری بات مانیں گے اور اس ڈسٹرکٹ کے ساتھ اپنے پڑھائی پہ بھی دھیان دیے بچے کی پڑھائی کے اوپر بھی جی اور پڑھائی کے وقت پھر صاف ستھرے ٹیچر بچے کے ساتھ ہی گراؤنڈ میں رہ کے کھیل رہے ہیں ان کا دھیان رکھے بچے کو کوئی دقت نہ ہوئے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے بھائی صاحب اب ہم چل